मुंहिंजो नालो रिच्चा आहे ऐं मां अजमेर जी दौराई में रहंदी आहियां मुंहिंजो गेहू जी फसल आहे अॼुकल्ह मौसमु ॾाढो ख़राब थी वियो आहे बे मौसमु बारिश पाणीअ जी कमी अलाए छा छा ऐं हिन सभु जी वज़ह सां मुंहिंजी फसल बि पहिरीं ॾाढी ख़राब थींदी अहे ऐं ॾाढो नुकसानु बि मूंखे भुगितणो पियो आहे हिन सभिनि खे ॾिसी करे असांजे प्रधानमंत्री हिकिड़ी योजना निकारी आहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हिनजो उदेश्य ई किसानुनि खे राहतु पोहचाइण जी आहे अॼुकल्ह एतिरी घटनाऊं थी थी वञनि जिनमें फसल खे हानी थी पोहचे हिन करे मूं पहिरीं ई पंहिंजी फसल जो बीमा कराए छॾियो आहे ऐं मूं हिन सभु जे बारे में मुंहिंजी साहेड़ीअ खे बि ॿुधाइणो आहे ऐं हुनखे हिन सभिनि जे बारे में मूंखे और बि ॿुधाइणो आहे अॼु ई मुंहिंजे मोबाइल में हिकिड़ी नोटीफिकेशन मिली आहे हुनमें लिखियलु आहे की पंहिंजे फसल जी बीमा स्टेट्स चैक करियो ऐं मां हुनखे अॼु स्टेटस चैक कीअं करिया हुनजे बारे में ॿुधायां

पहिरीं त पंहिंजे मोबाइल में हीअ एप्लीकेशन डाउनलोड कयो हुनजो नालो आहे फसल बीमा प्रोवाइडर ऐप मुंहिंजे पहिरें ई हीअ ऐप डाउनलोड आहे ऐं मूं पहिरीं ई फसल जो इंश बीमा कराए छॾियो आहे मां पहिरीं त हीअ वेबसाइट पंहिंजे मोबाइल में ओपन करा थी जंहिंजो नालो आहे फसल बीमा प्रोवाएडर वेबसाइट हुनखां पोइ हिनमें हिकिड़ी एप्लीकेशन स्टेटस नाले जी लिंक आहे हुनमें पंहिंजी एप्लीकेशन आई डी खे विझा थी हीअ एप्लीकेशन आई डी जॾहिं तू पंहिंजे फसल जी बीमा कराईंदी हुनखां पोइ तोखे मिलंदी हूअ इनमें विझिणो आहे हुन एप्लीकेशन आई डीअ खे विझणे ई शंद तोखे पंहिंजे फसल हू इंश्योरेंस खे बारे में सारो मुआइनो मिली वेंदो